मेरे घरै दै लाग्गै डिग्री कालेज हीरानगर इत्थें बीए बी ऐस सी दे कोर्स कराए जंदे न ते मेरे घरा मसां कोई पंज छे किलो मिटर दूर ऐ में इत्थुआं गै अपनी जेह्ड़ा ग्रैजुएशन ऐ पास कीती ऐ ते बड़ा गै शैल इत्थें कालेज़ दा बाताबरन प्रौफैसर स्टॉफ ट्रांस्पोट फैसलिटी सब कुछ इत्थै बड़ा बधिया ऐ बधिया तरीके नाल पढ़ाया जंदा इत्थै ते इत्थें दे स्टूडैंट बी बड़े बधिया न जेह्ड़े इत्थां पढ़ियै अग्गै पुज्जे न केईं पढ़ियै इत्थूं अच्छी पोस्टें पर लग्गे न ते आने आह्ले जिनें बाह्रमीं पास करी लेई ऐ बच्चैं उनेंगी मेरी बिनती ऐ कि ओह् गौरमैंट डिग्री कालेज़ हीरानगर च अडमिशन लैन ते इत्थें फीस बी बड़ी घट्ट ऐ जिन्ने बी तसील हीरनगर दे बच्चे न सारे गै इत्थें अडमिशन लैन अपनै लाग्गै कालेज दी इक अच्छे मुकाम पर लेईयै जान पढ़ना ते दिक्खो फ्ही बच्चें गै अपने हत्थ ऐ टीचर प्रौफैसर उनें ते छड़ा बच्चें गी गाईड करना होंदा

परिवार दा नां रोशन करना कालेज़ स्कूल एह् इक शिक्षा दा मंदिर ऐ इत्थें सारें गी भ्राएं आह्ला लेक्खा समझना कुड़ियें गी भैनें आह्ला लेक्खा समझना ते अपने गुरुएं गी माता पिता आह्ला लेक्खा समझना ओह्दे कन्नै तुस अपना जीवन बी सवारी सकदे ओ अगर कुसे दी इज्जत नी करगे तुस पढ़ी नी सकदे तुस नेंई पढ़ी सकदे इज्जत करना बड्डे निक्के दी सारें दी इज्जत करना टीचरें दी उऐ बच्चा कामज़ाव होंदा ते अपनै जादै कोला जादै बच्चें गी इयै अपील करगा के बड़े इच्छे कोर्स न डिग्री कालेज हीरा नगर च जेह्ड़े तुसेंगी जम्मू लाई लैओ बाह्र कोर्स लब्भदे नै ओह् तुसेंगी अपने तसील हीरानगर दे बिच्च ओह् कोर्स लब्भा करदे नै ते तुस बड़ी चढ़ियै इत्थें अडमिशन लैओ ते ते इत्थां पढ़ियै बाह्र जाओ कि बाह्र पैह्लैं नी जाना इत्थां दा पढ़ो पैह्लैं अच्छे कोर्स करो ते मेरी सारें गी इयां सिचुएशन ऐ कि गौरमैंट हीरानगर अडमिशन लैओ ते अपना जेह्ड़ा फ्यूचर ऐ उसी सक्सै्फुल बनाओ बिज़ट करो गौरमैंट डिग्री कालेज़ हीरानगर च पुच्छी सकदे ओ उत्थें केह् केह् फैस्लिटी ऐ कनेह् टीचर न उत्थै अपनी जेह्ड़ी तुस बीए बी ऐस सी दे कोर्स करी सकदे ओ इत्थै